एगो हम केश मेके तेल मँगैले रही जे लगैली तऽ हमर पूरा केश झड़ि गेलक ओ हम ऑनलाइन मँगैले रही आओर ओ जे हम लगाइ ने तऽ ओकर अलग ही गन्ध रहै जेकि हम लगाके जब निकली तऽ लोग सब कहै कि अच्छा एकर सेन्ट नहि हउ ई बेकार तू लगबै छऽ ओ लगैलाके कारण हमर पूरा बाल उड़ि गेलक ओ हमरा तेल अच्छा नहि लगलक